अस्पतालूं जीअं कि पी डी हिन्दुजा नेशनल हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल हुनखां पोइ जस्टलोक हॉस्पिटल ज्यूपिटर हॉस्पिटल डॉक्टर एल एच हीरानंदानी हॉस्पिटल आइ पी सी हार्ट केअर सेन्टर किंग ऐडवर्ड मेमोरीअल हॉस्पिटल हीअ काई सारियूं हॉस्पिटल आहिनि जेकियूं असांजे सेहत लाइ सुधार करण लाइ कमु कंदियूं आहिनि उनखां पोइ इहे पहिरियों त पंहिंजे हॉस्पिटल में जेका माण्हू कमु कंदा आहिनि हुननि खे सेखारींदियूं आहिनि तौर तरीका उनखां पोइ हुन तौर तरीकनि जे हिसाब सां हू कमु कंदी रहियूं आहिनि जीअं कि काई गड़िॿड़ि न थे जेकॾहिं पेशेंट अचे थो त चङी तरहि सिस्टम सां सभु कुझु थी रहे पहिरियों पेशेंट खे ॾिसंदा कि कहिड़ी बीमारी आहे हुन तरीके सां हुनखे सुधारे सघंदा हुन तरीके बीमारीअ खे